डांस डांस हो म्हाका पयलींच्यानूच आवड आशिल्ली आनी म्युजीक आयकपा बी एक म्हाका आवड आशिल्ली डांस जेन्ना हांव सॅड जालें दुख्खी जालें तरीय हांव डांस करता आनी खोशी जालें खुशी हॅप्पी जाल्यार तरी हांव डांस करता सट डांसान तूं कांय उलोवंक पावना पूण तूं त्या डांसान सुद्दां तुजी आपले मनोंगत व्यक्त करूं शकता खुश बी जाल्यार डांस करपाचे सॅड बी जाल्यार डांस करपाचे कित्याक म्युजीक ही दोनीय टायप आसता सॅडूय आसता आनी ह्या हॅप्पी बी आसता आनी तुका टेंशन अशें आसना बरें दिसता की तूं वचून तकले वंटेर मारच्या परस हात पांय बडोवच्या परस तूं एक म्युजीक लाय आनी सोमतें नाचू लाग तुका कितें येता तें सो तुगें सगळें टेंशन फ्री जाता तुका एक खुशी मेळटा आनी तें म्युजीक आयकप आनी तें शिकप म्युजीक आनी प्लस तितून तूं शिकू बी शकता डांस आनी डांसाचे हे खूब प्रकार आसा क्लासिकल आसा सॅमी क्लासिकल आसा वेस्टन आसा आनी आमच्या भारतान जाल्या खूब टायम आसा तूं कन दिल्ली ते कन्याकुमारी पुरेन वचत जाल्यार खूब वरायटी आसा दांडिया आसा चव चवथ आयली जाल्यार फुगडी म्हूण आसा हे सगळे डांसाचेत प्रकार त्या त्या त्या वेळार तें तें करप त्या त्या वेळार तें तें अशें करून तुवें दाखोवपाचो तूं हॅप्पी आसा जाल्यार तुयें दांडिया करपाचो हूय तो एक आनंदाचो असो दीस आसता आनी तूं घरगुती कामान अशें कामान बिजी आसता दुख्खी आसता आनी तितून तुका तें कितें व्यक्त करपाक जाय जाल्यार फुगडी हो प प्रकार असो आसा की तूं गावन आपलें दुख्खय व्यक्त शिव करूं शकता आनी प्लस कंप्लेन बी तूं आतां स्वताची कंप्लेन आपल्याक कितें त्रास जाल्यार तूं स्वता कोणाक सांगूंक शकना कोणाचे कंप्लेन जर सासू मायच्यो येता जाल्यार तूं फुगडीच्या दोऱ्यान फुगडी नासता तेन्ना तूं तें गावन बी अशें फुगडीच्या धुंदीन तें एका फेस्टिवलाच्या धंदोंदीन तूं तें गावन सांगूं शकता फुगडी तशेंत दिंडी आसा दिंडी हो एक मेळावो असो आसा सगळे गांवचे लोक एक जावन ते देवाचें नांव घेवन अशें तल्लीन जावपाचें सगळ्या देवाक याद करून आनी त्या दिंडी हो एक प्रकार असो आसा की तुका एक आनंद मेळटा तितून तुयें देवाचें तशें वर्णन करून तें देवाचें सगळ्या संतांचीं नांवां बी घेवन ती अशी दिंडी मारपाची जर शिगमो आसा शिगम्याक दिंडी मारतात तशेंत शिगम्याक शिगम्याचो एक असो प्रकार आसा की सगळें कल्चर तूं थंय तितून दाखोवं शकता आदिवासांचे एक भशेन डांस मॉडन लोकांचे एक आनी तेजो डांसिंगान एक म्हाका असो इम्पॅक्ट पडला की म्हाका अशें दुख्ख अशें केन्ना अशें सॅड अशें केन्ना उरना हांव चोड ओगोद उरना की खूब दीस अशें हांव डिप्रेशनान बी वचपाक दिना हांव डांस आयक म्युजीक आयकता तेजेर तें डांस करता केन्नाय तांडव सो करता केन्ना रागार रागारसो डांस करता पूण तें डिप्रेशनान उरना तूं जाता तितलें तितूंतल्यान भायर बी सोरूं शकता असो म्हाका एक पॉजिटीव अशें पॉजिटिविटी अशी मेळटा जितले हांव नासता तितले आनी तितले तूं नेगेटीव भायर काडटा तशें जाता आनी